हैलो पिज़्ज़ा हट मां कबीर तो ॻाल्हायांव मूंखे हिक कलाक थी वियो आहे ॿ लार्ज पिज़्ज़ा ऐं ॿ कोक मङाए करे पर तव्हांजो डिलीवरी पर्सन अञा ताईं आहियो कोन आहे मुंहिंजे घरु त प्लीस तव्हां कॉन्टैक्ट कयो उनखे मुंहिंजे घरु मुंहिंजा दोस्त आयां आहिनि त वेट था कयूं असां प्लीस तव्हांजो कॉन्टैक्ट थिए त उन्हनि खे हिकु सौ छह नक्षत्रा हाइट्स में मोकिलो असां वेट ता कयूं थैंक यू